हा हाणे असांजे बिजली त हाणे ईंदी रहंदी आहे हेड़ो न आहे कि बिजली जी कटौती थींदी आहे पहिरीं जो ज़मानो हूंदो हो कि पंज पंज छह छह कलाक बिजली वेंदी हली हुई हाणे त बिजली रहंदी आहे कॾहिं क कॾहिं कॾहिं कटिजी वेंदी आहे त माण्हुनि जे घर इंवर्टर आहिनि ॾाढी सुख सुविधाऊं आहिनि ऐं सर्दीअ में हेड़ो फ़र्क़ु न पवंदो आहे कि बिजली अचे थी या वञे थी छो कि सर्दी में त उहा बि ज़रूरत न पवंदी आहे बट गर्मी में ॾाढो परेशानी थी वेंदी आहे अगरि कलाकु ॿ कलाक बि वेंदी आहे बिजली त छो कि माण्हुनि खे सभिनि खे आदत आहे पंखनि में ऐं हाणे त एसीअ बिना माण्हू खे रही नथो सघे छो कि गर्मी हेतिरी पवंदी आहे कि माण्हू खे ए सी त खपे ई खपे त हर घर में त ए सी लॻल आहिनि त बिजली कटण सां माण्हुनि खे ॾाढो परेशानी त थींदी आहे पर हाणे हेतिरो न आहे हाली त इंवर्टर आहे त माण्हुनि जो कमु थी वेंदो आहे पर पहिरीं हूंदो हो कि न आहे बिजली माण्हू विञणी खणी वेंदा हुआ वेठा हूंदा हुआ ॿाहिरि पधर में माण्हू वेठा ॻाल्हाईंदा पिया हुआ टे चारि कलाक आड़े पाड़े वारा मिली करे वेही रहंदा हुआ त हाणे उहो ज़मानो न आहे कि हाणे ॿाहिरि वेही करे विञणियूं हणियूं माण्हुनि खे पंहिंजा इंवर्टर लगिया आहिनि सुख सुविधा ॾाढियूं आहिनि कि सुख सुविधा वठण लाइ घर में पैसो लॻाईंदा आहिनि कि असांखे इंवर्टर आहे असांखे ई आहे ए सी आहे त माण्हू गर्मी में परेशान न थिए कॾहिं कॾहिं मौसम ख़राबु थींदो आहे तर बिजली जा तार वार कटिजी वेंदा आहिनि त तॾहिं ॾाढी गर्मी में परेशानी थींदी आहे त फ़िलहालु थधि आहे त थधि में त न थींदो आहे बाक़ी गर्मी जो आहे कि गर्मी में हीअं लॻंदो आहे कि पसीना ईंदा आहिनि ॿार बि बर्दाश्त न कंदा आहिनि थोरी देरि बि स्कूल मां अचनि त ॿार तॾहिं बि ए सी हलाए लाहींदा आहिनि पंखा पंखा हलाए लाहींदा आहिनि पहिरें जे ज़माने में त माण्हू वेही रहंदा हुआ ॿाहिरि पधर में वेही रहंदा हुआ हवा खाईंदा हुआ छत ते सुम्ही पवंदा हूंदा हाणे त छिति विति ते त न वेंदा आहिनि हाणे त बसि ए सी खपेनि ऐं रिमोट खपेनि उहा ई बसि बिजली जो